हेलो मुझे अपने गाँव से पटना बौध गया जाना है आप कितना भाड़ा ले लेंगे ये सर दस हज़ार बहुत ज़्यादा हो जाता है पटना और बोध गया जाना है अपना इधर से पटना और बोध गया दूरी पर जाता है उससे इतना दस मायने दस हज़ार मायने रखता है इतना नहीं लेता है और वो तो बात किए हैं और वो तो बहुत कम बोलते हैं तब भी बहुत दस हज़ार बहुत दस हज़ार बहुत हो गया सर

नहींं हम एक ऑटो वाले से पहलें ही बात कर चुके हैं तो वो बोले थे जो हम तीन से चार हज़ार में आप के घूमा कर जे बोध गया पटना दोनों तो ठीक है एक आदमी बोला नहीं ये तो है एक पी पी के ऑटो चलाता है तो आपका नंबर उपलब्ध हुआ तो आपको कॉल किए पूछते हैं कितना में तो आप ये एक्चुअली बताइए ये कितना में आप जाएँगे पटना और बौध गया हाँ हम भी बहुत बार गएं हैं पटना बौध सर दस दस हज़ार बहुत हो दस हज़ार बहुत हो गया एक बार क्या एक दो तीन बार गएं हैं डबल्स बहुत से बहुत लगता है तो पाँच हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार बहुत हो गया दस हज़ार डबल दस डबल क्या बोलें तीन हज़ार तो वो वो तीन हज़ार वो ऑटो वो ऑटो वला बोला था आज से दिन पहले हम जब गए थे आज से मिनिमम छः महिना पहले तो हमारा दस पाँच हज़ार रूपये लगे थे लगा था पाँच हज़ार और वहाँ से पाँच दिन पहले बोले थे ऑटो वाला मेरा कोई ख़ास है साथ है वो दिक्कत ना है जो पी पा पी पी के ऑटो चलाता है उसमें डर लगता है कि अग कुछ हो जाए इसी लिए नहीं तो वो तीन चार हज़ार में जाने के लिए तैयार हो गया है लेकिन फिर सोचे से जो ऐसे आदमी को कै कहाँ क्या कर दे क्या मालूम इसी लिए आपको देखिए दस हज़ार तो बहुत ज़्यादा कह रहें हैं तब भी कुछ कम हो सके देखिए तब भी दस दस हज़ार बहुत हो जाते हैं सम दस हज़ार हम ली वो आप पाँच हज़ार रुपये देंगे दे पाएँगे पाँच हज़ार से ज़्यादा नहीं दे पाएँगे ये नौ हज़ार बहुत ज़्यादा होगा लेटेस्ट पाँच पाँच हज़ार नहीं तो चलिए पाँच सौ रुपये और साढ़े पाँच हज़ार लेटेस्ट आख़री नहीं आप का नहीं मेरा साढ़े पाँच हज़ार रुपये रखिए और चलिए ये नौ हज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है सर साढ़े पाँच हज़ार काफ़ी है सर पाँच से दस नौ हज़ार बहुत ज़्यादा अब छोड़िए नौ हज़ार को सात हज़ार में चलिए आप सात हज़ार तो काफ़ी हो गया सात हज़ार में चलिए आपको नुक़सान भी नहीं होगा और भाड़ा भी मिल जाएगा ठीक है हाँ ठीक है आंए के बात बात कीजिए आप ओके